دہلی میں بہت طرح کے کھیل کھیلے جاتے ہیں جیسے ٹینس فٹ بال ہاکی بیڈمنٹن کبڈی سومنگ کراٹے جوڈو شوٹنگ اور کرکٹ اس سے الگ بھی اور بہت طرح کے کھیل ہوتے ہیں جو دہلی میں کھیلے جاتے ہیں ان سب کو فروغ دینے کے لیے دہلی حکومت بہت اچھے سے کام کرتی ہے اور بھی کئی طرح کے اس اسپانسرشپ لاتی ہے اور